नमस्ते हाँ मैडम मेरे साइकिल का दुकान है आप खरीदेंगी साइकिल यही डी के पब्लिक इस्कूल के पास है मेरी दुकान लड़कों के लिए कि लड़कियों के लिए यहाँ प्रतापगढ़ से निकलिए आप रिक्सा पकड़िए रिक्सा पकड़ने के बाद उसको बोल दीजिए हमें डी के पब्लिक इस्कूल पर उतार दो वहाँ चली जाओ वहीं से मेरा दुकान है हाँ वहीं बगल में है मेरी दुकान कौन सी कंपनी के लेंगी रेंजर लेंगी कि हीरो कंपनी के लेंगी कौन सी कंपनी चाहिए अच्छा देखो ये ऑफर आया है अगर दो साइकिल लोगी तो कम पैसा लगेगा एक सिंगल लोगी उतने पैसा लगेगा मिल जाएगी आइए और कुछ लेना हो बताइए अपने लिए भी चाहिए तो बताना कुछ तो सिंगल को तो पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा कितना कम करेंगे कम नहीं करेंगे हम एक ही रेट है हीरो सइकि हाँ बहन जी ठीक है लेकिन हीरो कंपनी ज़्यादा महेंगी मिलती है न उसका उसका रेटे उतना है उसमें कम ओम नहीं होगा चलिए सौ पचास कम कर दीजिएगा ले जाइए सइकिल दो सइकिल का दाम पाँच हजार पड़ेगा ठीक है आइए दुकान पर बातचीत होती है ठीक है ओके नमस्ते